जों आबाद मावनायाव बा माइ गायनायफोराव दुब्लियाव हाल हालेवग्रोनांगौ ओमफ्राय आलि खोनांगौ फास्थ दाननांगौ बेनि उनाव खोथिया फोयो खोथिया फोनानै दोननानै बेनि उनाव फुयो गायो बे गायखांनानै माइ जानो थाखाय फिथाय मोननो थाखाय हासार होयो दै दै हासार होयो आरो बिबार बारब्ला बिबारफोरा एम्फौ जायैनि बा एम्फौ सुयैनि बेफोराव मुलि होयो आरो आरो फिथाय फिथाय मोनोब्ला फिथाया मोजां मोनोब्ला जोङो फिथाया मोजां मोननो थाखाय हासार होयो भिटामिन होयो आरो मैगं थाइगं गायोब्ला जोबोर गोरलैनिफ्रायनो हासार गोबोरखि हासार आरो देरखां देरानानै फिथाय बा बिबार बारोब्ला सेवैनि एम्फौ सुयैनि मुलि होयो आरो आरो मैगं मैगं थाइगं गायनायाव मुलि बाहायनांगौ आरो माइ माइ गायनायफोराव माइ गायनायफोरावबो माइ गायनायफोरावबो माइ जानो थाखाय हासार हासार गोबोरखि हासार गभारनमेन्ट हासार बेफोरबायदि हासारफोरखौ बाहायो आरो आरो एम्फौ एनला थैनायनि मुलिफोरखौ बाहायो मैगं थाइगंआवबो मैगं थाइगंफोरावबो फिथाय मोननो थाखाय गोबोरखि हासार गभारनमेन्ट हासार आरो आरो फिथाया जाहाथे मोजां मोनो बा सेवा गाज्रि जाया बेफोरनि थाखाय बेफोरनि थाखायबो मुलि बाहायो आरो गय गायनाय बेफोरावबो जोङो गयखौ जावैनानै फिफां रजबा गुबुन दाबसे जायगायाव गायस्लायो आरो बिनि उनाव मा बोसोराव खेबथाम गायस्लायनांगौ नालाय बेखौ गायस्लायो बिनि उनावहाय फिथाय थायनायनि थाखाय सायथायनांगौनि थाखाय गायथायो बे फिथाय थायनांगौ गायथायनायाव जों हासार होयो फिथाय थायनो थाखाय फिथाय मोजां मोननो थाखाय आरो आरो आरो जों आरो जों मैगं थाइगं गायनायाव जोबोद फिथायफोर गायनो फिथायफोराव भिन्दि ओमफ्राय भिन्दि खफि बेफोरबायदि गायनायावबो गोबोरखि हासार आरो गोबोरखि हासार गभारनमेन्ट हासार सेवैनि थाखाय मुलि भिटामिन बेफोरबायदिखौ बाहायनाय जायो आरो फिथाय औ मा फिथाय थायहैयिफोरखौ फिथाय थायनो रोङैफोरखौ मुलि बाहायनानै गभानरमेन्ट हासार होनानै थाइहोनाय जायो आरो जों बेसोरखौनो बेबायदि खालामनानैनो मोजाङै मोजां फिथाय मोननो हायो आरो